دس ہزار پان سو بارہ بارہ ہزار چھ سو تین بیس ہزار پان سو دس تیس ہزار تین سو تیرہ چالیس ہزار ایک سو پینتالیس